नैजिसे जुन जिस्निजौ डाइनजिगु जिस्नि नबेम्बर जिडाइनजौ द'जिबा नैजिथाम एप्रिल जिगुजौ द'जिस्नि जिसे मार्च जिगुजौ स्निजिस्नि स्नि अक्ट'बर नैरोजा डाइन